جی ہاں میں نے ایک بار ایک آن لائن گیمنگ چیلنج میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی یہ تجربہ بہت دلچسپ اور سیکھنے والا مقابلے کا ماحول کافی سخت تھا ہر کھلاڑی اپنی پوری مہارت کے ساتھ کھیل رہا تھا شروع میں تھوڑا دباؤ محسوس ہوا لیکن جیسے جیسے کھیل آگے بڑھا خود اعتمادی بھی بڑھی اس تجربے سے نہ صرف گیمنگ اسکلز بہتر ہوئیں بلکہ ٹیم ورک اور جلد فیصلے لینے کی صلاحیت بھی نکری یہ چیلنج واقع میرے لیے یادگار رہا